हांवें कलोन कंपनिची गादी गेतिल्ली पण एकदम बरी ना सामकी क्वॉलिटी थर्ड क्लास ताजी सामकी शिवण बिन एकदम उसवतां एकदम कंफ्टेबल ना